हम जे छै ओ अथी एहिसँ पहिने ओ अथी टूलकिट लेने रहुँ जाहिके लेल जे छै हमरा मोबाइल खोलऽमे या कोनो भी इंस्ट्रूमेंट खोलयके लेल ओकर बहुत ज्यादा जरूरी परैत अछि जे हमरा बहुत बढिआँ लागल ओहिमे तरह तरहके जे छै किट देने रहै जहिसँ की सभ प्रकारक स्क्रूकेँ खोलयमे हमरा मदति भेटल